वीह ॿारहं ॿ हज़ार टेवीह एकवीअ ॿारहं ॿ हज़ार टेवीह ॿावीह ॿारहं ॿ हज़ार टेवीह टेवीह ॿारहं ॿ हज़ार टेवीह चोवीह ॿारहं ॿ हज़ार टेवीह